मुहावरा ऐसा है जो अधकल ज गगडी छलकत जाए यह तो हुआ और धार्मिक रूप से है जो सात समद की मसी करो लेखन सब बनडाए धरती सब कागज करो कि हरी गुल्ली खा ना जाए तो यह मुहावरे जो हैं सो एक धार्मिक है एक गाँव की है तो यह मुहावरे दोनों हम हमको मुहावरे तो बहुत कम आता है लेकिन कहानी तो एक पर एक आती ही रहती है कहानी राम भक्त कृष्ण भक्त सुदामा भक्त मतलब अनेकों तरह के कहानी सब हमको याद हैं लेकिन इस यहाँ पर कहानी अगर हम शुरवात करें तो कितना देर तक हम बकते रहेंगे और न जहाँ पर रेकोडिंग हो रही है वहाँ पर ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं लगता है तो कहानी तो अनेकों अनेकों अनेक हैं